एँह पूछू मत बहु बहुत बिकास बहुत बिकास भेलै बिकासके तऽ नितीश कुमारजी झड़ी लगा देलखिन हन तऽ बिकास तऽ एतेक भेलै जे बुझिऔ जे आवासीय मिललै सौचालय मिललै ओहिके बादमे जे हए से नलजल भेलै सब शिक्षा बिभागमे जे हए से सबके नौकरी कतेकके लगा देलखिन ई इसकुल बढ़िआँ से चलए हइ नलजलके घरे घरे पानि पहुँचा देलखिन पाँइप लगवा देलखिन टोंटी लगा देलखिन तऽ बिकास तऽ बहुत भेलै हन बिकासके तऽ कोनो कहएबला बात नहि हए अहाँ कहैत छियै जे बिकास की सब कएलखिन बिकास बहुत बड़ा चीज कएलखिन हन मानि लिअ आ अच्छा कौलेज बना देलखिन होस्पिटल बना देलखिन हँ अपना अपना मैहसिनामे कौलेज बनबा देलखिन हन समस्तीपुरमे जे हय से होस्पिटल बनबा देलखिन एम्स बनबेलखिन हन तव बिकास बिकास बहुत भऽ गेलै बिकास यहाँ एहन बात नहि हए जे नहि भेलै हन बिकासके तऽ कोनो कहएबला बात नहि हए आहाँ तऽ हमरा से हमरा से आहाँ पूछैत छी अहाँ घुमि कऽ देखबै कि नहि जे हँ बिकास भेलै केकरो से आहाँ नहि आहाँ घुमि कै देखिऔ पुछिके देखिऔ जनता से पुछिके देखिऔ आरो सब ठीके हए चलैत हए पानि पानि पानि ओनी बढ़िआँ से आबैत हइ सब जनताके सुविधा बढ़िआँ भऽ गेलै कल नहि चलबैके पड़ैत हइ पानि पहिले हम आर एक एक एक एक अथी किलोमीटर से पानी आनैत रहियै नल खराब कल खराब हो जाए तऽ पानि दू दू घण्टा तकके पानि नहि पीअैत रहियै तीन तीन घण्टा तक के पानि नहि पीअैत रहियै इहए सब हइ एखनि एखनिके टाइममे देखिऔ बहुत से देश आगे बढ़ि रहलै हन राज्य आगे बढ़ि रहलै हन नल हर घरमे नलजल भऽ गेलै शौचालय भऽ गेलै अथी आवास मकान दऽ देलकै मोदी सरकार सबके नितीश कुमार तऽ आब की चाही जनताके तऽ हरेक र रङ्गके सुविधा देबे कैलकै हन एहन बात नहि हय जे नहि देलकै सुविधा हरेक रङ्गके हरेक रङ्गके देलकै तऽ आहाँ आहाँकेँ कथी सब मिलल हन

आ आवासीय नहि मिलल अच्छा आहाँ आर के च्छा मिलत एहि एहि एहि रिजिनमे अहूँकेँ मिलै बला यऽ नहि नहि आहाँ रहबै किआ नहि आहाँ रहबै एखनि एखनि एतेक घबरैऔ नहि आहाँ छियै महान पुरुष आदमी छियै आहाँ ठीक हए राखू आब रखैत छी